आनो गामक बेबस्था बढ़िआँ छै डाक्टरो बढ़िआँ छै शहरो बढ़िआँ छै अहि गामक जे बेबस्था छै से बढ़िआँ नहि छै स्वस्थ नहि छै अही लिये ई गामक लोक जे छै ने दोसर गाम जाय छै अगर अहि गाममे सबचीज बढ़िआँ चलै लागतै तऽ एहि गामके लोक थोड़े ने दोसर गाम जेतै शहर बाजार तब तऽ सब अपने अपने गाममे करा लेतै लेकिन एहि गामके जे छै ने से नहि नीक छै तेँ शहर बाजार जाइ छै एहिठामक डॉक्टर बढ़िआँ छै सब बढ़िआँ छै अच्छा मेडिकल छै अच्छा दबाइ भी दै छै फिट कऽ जाइ छै जल्दी सुधारमे आबि जाइ छै पब्लिक अहीलए मतलब कहै छै से शहर जेबै हमरा जल्दी सही भऽ जेतै अपन गाममे नहि होइ छै